हलो हा छा लॉंड्रीअ मां था ॻाल्हायो जय झूलेलाल मां रो रोशनी मोटवाणी थी ॻाल्हायां मां तव्हांखे कपिड़ा ॾिना हुआ धुअण लाइ न त हुन मां तव्हां मां तव्हांखे अठ कपिड़ा ॾिना हुआ धुअण लाइ त हुन मां मुंहिंजी हिक ड्रेस पंजाबी ड्रेस आहे त उहा हिक नथी मिले पेई त मां त हाणे हिते सभु ॾिठो आहे सभु ॻणियां लटा त मुंहिंजो हिक ड्रेस गु हिक हुन में गुम थी थिए पेई त इनकरे मां तव्हांखे फ़ोन कई आहे पुछण जे लाइ उहा ड्रेस कान मिली आहे त किथे आहे उहा ड्रेस मां तव्हांखे इहो टियों ॾींह ॾिनोमांव थी सुबुह जो तव्हांखे तव्हां सुबुह जो मुंहिंजे हिन टेम ॿारे बजे खनि खणी विया उहा ड्रेस हितां ॿारे बजे खणी विया हुआ इहो नीरो पेंट हुयसि ऐं व्हाइट कुर्तो हुयसि मथां हा ऐं रेड कलर जी चुन्नी हुई हा अच्छा त हुन में हुन में त सही आहे न लटा सभु लिखियल बाक़ी हिक अलाइ छो थो गुम थिए पियो हुन में लिखियल सभ आहिनि हा ॿिया सभु सही आहिनि ऐं हिक हिननि जे कोट में कोट पेंट ॾिनो त हुनजी शर्ट में बि ॾाढो वॾो दाॻ अथसि उहो दाॻ लथो ई न थव मां प्रेस कयल थियल ॾिठा लटा त हुन में दाॻ निकिता त वरी हुन में दाॻ न लथो अथव त मां मां सॼो घरु छानयो आहे मांखे उहा ड्रेस निकिती न आहे उहा तव्हांखे पतो न किथे रखी हुअव प्रेस करे हा शर्ट में दाॻ अथव दाॻ आहे तॾहिं त मां ॿुधायां थी तव्हां न त पोइ तव्हां अची करे त मां दाॻ ॾिठो तॾहिं त तव्हांखे चवां थी ऐं हिक ड्रेस बि घटि थी निकिती आहे

त

तव्हां वरी खां धोई करे मूंखे सफ़ा करे ॾियो बढ़िया प्रेस करे हा न त वरी

हा मूंखे धोई करे उहा मुंहिंजी ड्रेस मुंहिंजी त ड्रेस ॾाढी सुठी हुई ॾाढी वणंदी आहे मूंखे उहा ड्रेस त न मिलंदी त मां छा पाईंदमि वरी इहो बि पुछंदा ऐं सुठी तरह सां हा सुठी तरह सां कपिड़ा बढ़िया धोई करे ॾियो न मां तव्हांजी ॾाढी तारीफ़ कंदी आहियां ऐं तव्हां वरी इहा कपिड़ा गुम करे ॾींदव दाॻ